ऑनलाइन जेह्ड़ियां पढ़ाइयां होई दियां एह् सारा ते होआ हा कोरोना दी बजह कन्नै ऐ नी सारें गी पता कि कोरोना आया हा ते पैह्लें बच्चे पढ़दे हे कताबें च गै ट्यूशन जंदे हे ते स्कूलें जंदे हे ठीक हा ते निक्के निक्के जागत् आस्तै अंऊ एह् गल्ल करा नी कि निक्के निक्के जगतें दा जेह्ड़ा कोरोना आया स्कूल बंद होई गे ट्यूशन बंद होइयां आना जाना बंद होई गेआ सारा ते ते निक्के बच्चें आस्तै ओह् सारा खराब फेज हा कि के सारें कशा खराब हा की के दिक्खी लैओ तुस कि बच्चें दा बेस गै खराब होइया बच्चे अगर स्कूल नेईं जान ते अगर फोन देइयै उनेंगी आक्खना पवै की पढ़ो कि थुआढ़ी ऑनलाइन क्लॉसां होआ दियां ते तुस ओह् पढ़ो ते ओह् कदें बी निं पढ़दे न ते ओह् कदें बी निं पढ़दे अगर ओह् जां अद्धा घैंटा पढ़ङन ते इक्क घैंटा उनें फोन इस ब्हानै कन्नै लेई लैना कि असें पढ़ना बाऽ ओह् पढ़दे निं हैन ते अंऊ घरै दी गल्ल सना रनी कि फोनै कन्नै बच्चे होर बिगड़दे पढ़दे ओह् घट्ट न ते जादै गेमां खेड्डनियां जां कोई वीडियो लाई दित्ती खेल्लें दियां इयै स्हाब् चलदा ते अगर अस गल्ल करचै बड्डे बच्चें दी जेह्ड़े जिनेंगी ऑनलाइन किश हद्द तक्क एह् ठीक बी ऐ ते किश हद्द तक्क एह् ठीक बी ऐ निक्के निक्के बच्चें आस्तै एह् खराब ऐ की के एह् उनेंगी बिगाड़ा करदा ते अगर गल्ल करचै बड्डे बड्डे बंदे दी की जिनेंगी भई एह् जरूरत ऐ कि उनेंगी घर बेहियै गै सारा कम्म लोड़दा उनेंगी बाहर नेईं जाना पवै उनेंगी अपना टाईम वेस्ट नेईं करना पवै ते ते एह्दे कशा ते ऑनलाइन सारें कशा बेस्ट ऐ कि घर तुस बेही रवो ते ऑनलाइन कोचिंग देआ ते तुस फाीसां भरी ओड़ो ते तुस इंया घर पुजगे ते तुस पढ़दे रवेओ ओह्दे च कोई तुसेंगी इन्ना एह् नेईं ते इयै कि अगर तुसें ई किश बी करना ऐ ते तुसें ई पढ़ना पौना ऑनलाइन जेह्के ऐहे बच्चे जेह्दियां जेह्ड़े दस्स दस्स साल दे बी अड़कै दे हे कोरोना नै उनेंगी बी पास कराई ओड़ेआ जिंदे कशा बारहमीं पास होआ दी नेईं ही दसमीं दसमीं जेह्ड़े अड़के दे हे कोरोना आया ते ओह् सारे पास होइये की के गौरमैंट नै बी इंया पास कीता ते इनेंगी बी पता हा कि बच्चे पढ़े दे किश हैन निं हैन इंया गै पास करो जेह्ड़े बच्चे पैह्लें इंया मैह्नत करियै इंया सत्तर सत्तर अस्सीं अस्सीं परसैंट नंबर लैंदे हे कोरोना दे टाईम ओह् सौ सौ तोड़ी तुस लाई लैओ स्हाब नब्बै नब्बै परसैंट बच्चे नै मार्क्स लैते दे अंऊ मन्ननी बी कि उनेंगी आंदा बी होग पर जेह्ड़े ऑनलाइन एह् जेह्ड़े सब्जैक्ट हे जां ऑनलाइन जेह्ड़ियां पढ़ाइयां हियां एह्दे च बच्चें सिक्खेआ थोह्ड़ा घट्ट ऐ ते अपना बेस जेह्ड़ा सारा खराब कीता तुस पता निं मनगे जां नेईं मनगे बाऽ नेहा ऐ बड्डे बच्चें आस्तै ठीक ऐ अंऊ मन्नना नी बड्डे बच्चे जेह्ड़े कॉलेज़ पढा दे हे जां जेह्ड़े कोई रिसर्च करा दे उंदे आस्तै ऑनलाइन चीज़ा ऑनलाइन वीडियो जां यूट्यूब जां भी ऑनलाइन जेह्ड़ा बी मैटीरियल उनेंगी थ्होआ दा ओह् पढ़ने आस्तै ठीक ऐ की के ऑनलाइन उ'नेंगी फोनै दी उ'नेंगी जरूरत ऐ जगह जगह कताबां फरोलनै कशा गुगल पर सारा किश अगर लब्भी जंदा ते ओह् उंदे आस्तै ठीक ऐ बाऽ जेह्ड़े जेह्ड़े निक्के निक्के बच्चे न उ'नेंगी किश चलाना निं औंदा होऐ चलाना निं औंदा होऐ ऐ उ'नेंगी तुस अगर हून फोन देई ओड़गे ते ओह् बचपन चा गै ते इंया निक्के होंदे गै उनेंगी फोनै दी जरूरत पेई जंदी ते इस करके इंदे किश ऑनलाइन कोचिंग देआं ऑनलाइन शैल बी हैन ते किश इंया खराब बी हैन